फुगडी घालूंक वयताले आनी तेन्ना आजी बी आमची बरी पदां म्हणून सगळें अर्थ आशिल्लो बायलेली बायल कशी काम करता आनी तें सगळें काम जोपून ती कशी फुगडी वयता आनी ते फुगडे सगळें आसताले अर्थ पूर्ण आसताले आनी सामकें भावपूर्ण तें आयकोन सुद्दां बरें दिसतालें पयलींच्यो फुगड्यो आतां चडश्यो ना तरी त्यो थोडी बरोवन दवरलेल्यो आहा आनी आमी सुद्दा कोणाकडेन ती कोण म्हणटा आसतना बरोवन घेतलो आनी आमी आमकां तेन्ना भुरग्यांक भुरग्यांक तेन्ना ल्हानपणी आमकां खूब आवड आसताली आमी जाण्ट्यां बरोबर आमी फुगडी गेली एकामेकागी आनी आमगेरूय घालून आनी आतां तशें लोकांक बी फुगडी घालिना कोण चवथी बी आमी एक घालता आमगे वाडी व्हडलें घर आहा तितूंत आमी फुगडी ती घालता सगळे दादले बायलां आमची बरी उमेदीन घालता आमची जॉयन्ट फॅमिली आसा लग्न आमी रांदता तशें आमी आजून सुद्दां रांदता आनी लोक बी खूब बसता बरी हांसोन खेळोन एकामेका कडेन हें करता आनी तें आमी तेन्ना शेरिंग बी करता फुगडी बी कोणा कडेन जाणट्या कडेन आसल्यार ती फुगडी आमी बरोवन घेता आनी म्हणटा आनी धालोय तशें धाला टायमार बायले बाय दीस भर बायले घरांतले काम शेण सगळें काम घरांतले चुलीर रांदप चुलीर करप बायले भायर सोरो मेळना आयली एक निमतान धालां निमतान एक बैल भायर सरताली आनी तितलोच तेका आपले सुखाचे आनी दुखाचे लोकांक एक म्हाका सांगो मेळटाले गावन ती पद म्हणून धालांनी आमी ती सारकी अर्थ पूण सगळ्यो अर्थ घेवन स्टेप बाय स्टेप बायलेचे आवयचे नंडेचे सगळें तेंचे इमोशन्स पळय कितें फिलींग आसता ती तितूंतल्यान भायर काडली ती धालांतल्यान आनी लोकां मेरेन पावपा प्रयत्न कर ती करी म्हणजे आमकां कशें त्रास ती तोणान सांगूंक शकना हाली आपल्या घरां इतलें त्रास करता आनी इतलें काम पडटा म्हणून पण तें फुगड्याच्यान सगळें धालांच्यान तीं सगळें सांगतालीं आपले सगळ्यान सामकी इमोशनान सामकी त्रासान म्हणजे आपूण तितूंकूच हा अशें करून ती सगळें भावपोवन तें उलोवन गावन दाखयतालीं तें आयकोंक सुद्दां बरें दिसतालें आनी आमकां सुद्दां आयकोपा तें तूं मन लावन आयकत जाल्यार तें सुद्दां रडो येतालें आनी आतां सुद्दां ती तशी आसा गाणी बीन पदमीन म्हणटा तें आयकपूय बरें दिसता तो अर्थूय बरो आसता पयलींचें